टेक्न'लजि दावगानाया गोबाङानो जों साफ्रोमबो सुबुंनि जिउखौ सोलायदों जिउआव सोलायदों माने बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि समावथ' मा होनो अबेनिफ्राय अबेसिमबा थांनो थाबायना थांनांगौ जायोमोन गोजान गोजानाव दाथ' अबेहाय थांनो दसेनो माने गारि घरा ओंखारबाय अबेबा गोजानाव थांनो दसेनो फ्लाइटजों थिउ थांनानै थिउ फैनो हायो ओमफ्राय गोबां रोखोमनि फन लेन्डलाइन बेफोरो गोदोनि समाव माने लाइजाम हरलायनायसो जायोमोन जेनेबा गोबाव गोबाव टाइम लायोमोन दानाथ' फनजोंनो खनसेनो खनसेनो माने मा रायज्लायहरनो मा होनहरनो सोरखौ मा होनहरनो डाइरेक्ट हायो दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला आरो निउसफ्राबोथ' आजिखालि मबाइलफ्रावनो मोनसै ओमफ्राय टिकेट बुक खालामनाय बेफोरथ' आजिखालि मबाइलावनो जाजोबसै हटेल बेंकिंनि खामानिफ्राबो आजिखालि मबाइलावनो फैसा ट्रेन्सफार खालामनाय बेफोरथ' मबाइलावनो आजिखालि इजिलि हाबाय सोरनावबा फैसा नांगौ फैसा ट्रेन्सफार खालामनोब्ला मबाइलनि जोरैनो मबाइलनि दारै ट्रेन्सफार खालामनो हायो बिदिनो गोबां रोखोमनि इजिसिन खालामबाय आरोना टेक्न'लजिया गोदोनि समावथ' नों मोसौ गारि बेफोरजोंसो ट्रेभेल खालामनांगौ जायोमोन दाथ' नों सेकेण्डजोंनोसो होनजाबाय माने दसेनो नों जेराव थांनो गोसो गोसोब्लानो थांलाय फैलाय खालामनो हायो दा बेफोरनो आरो